पहिलबेर एकटा कूलर ऑनलाइन मँगेलहुँ आँ लोकलेमे देखिकऽ अएलाके बाद ई नहि लागल जे ई हमरा सक्सेस हैत आओर ई पाइ डुबि तऽ नहि गेल लेकिन जखन ओकर उपयोग केलहुँ तऽ ओ बहुत सुन्दर सर्विसो देलक आओर एखन तक ओ खूब सुन्दर टनाटन चलिओ रहल अछि आओर अपने आओर धिआपुता सबघरके ओकर पूर्ण आनन्दो लऽ रहल छी